साढ़े इत्थै कच्छ कोल इक हस्ताल ऐ उदा नां नारायणा होस्पिटल ऐ उत्थै बाह्रे बाह्रे अंग्रेजी गै बोलदे डाक्टर आए दे इत्थै सारे अंग्रेजी बोलदे उ'नें अस अपनी भाशा सिखांदे डोगरी उ'ने आखदे तुस डोगरी बोल्लो कुतै बाह्र चली जाओ ओ सारे अपनी अपनी भाशा बोलदे उ'नें आखना के तुस साढ़ी डोगरी भाशा बोल्लो डोगरी सिखांदे साढ़ी डोगरी मात्तर भाशा डोगरी ए साढ़ी स्हेई पैहचान ऐ बाकी हिंदी बिच बोलदे जां इंग्लिश बिच बोलदे उ'ने उ'नें अस फ्ही अपनी भाशा सिखांदे उ'नें आखदे के तुस डोगरी बिच गै बोल्लो होर बी जित्थै बी जाना ओह् सारे मतलब अपनी बाह्र चली जाओ ते सारे अपनी भाशा बोलदे उ'ने आखना उ'नें ई इ'यै सिखांदे अस कि डोगरी बोल्लो तुस डोगरी भाशा ही साढ़ी डोगरी गै अपनी खंड मिट्ठे लोग डोगरे बोलने जिनें ई ओह् गै भाशा स्हेई ऐ उ'ऐ बोलनी होर नि बोलने कोई बी आइयै उ'नें इ'यो आखना ते डोगरी भाशा बोल्लो उ'नें ई सिखानी डोगरी ओह् डोगरी बोलदे फ्ही और कुतै बी जाना कोई सारे अपनी अपनी भाशा बोलदे जित्थै इलाके जाना उनें आखना के तुस डोगरी बोल्लो में सारें शैल करियै बी डोगरी बोल लैंदे फ्ही असें सारे इयो आखदे कि तुस डोगरी बोल्लो उ'नें डोगरी सिखांदे अपनी मात्तर भाशा डोगरी गै बोल्लो